हमारी हिन्दी भाषा हमारी मातृभाषा हिन्दी और हिन्दी और भोजपुरी दोनों है और हिन्दी हमको बहुत भाषा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग गाँव ग्राम और शहर बनारस में रहते हैं तो हिन्दी भोजपुरी दोनों भाषा बोलते हैं हम लोग और ये भाषा हमको अच्छी लगती है हम कहीं भी जैसे जाएंगे स्टेट में स्टेट में अगर जैसे अदर स्टेट गए बाहर में तो या महाराष्ट्र गए तो वहाँ महाराष्ट्र का भाषा बोलना पड़ता है जैसे गोवा गए तो वहाँ कोंकणी बोलना पड़ता है और वहाँ गए तो वहाँ का हर स्टेट का अलग अलग भाषा है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो है भाषा भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है और इसे सब लोग भी बोलना चाहते हैं क्योंकि इसमें मीठापन आता है इस भाषे में हम कहीं भी जाते हैं भैया जी तो वो लोग हमको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये भाषा अच्छी है तो हर जगह ठीक लगते हैं कभी भी जाते हैं तो घर में भी है इधर आइये बच्ची तो सब लोग जो है कि ये भाषा से बाहर जाएंगे तो ओ भाषा सही नहीं लगती लेकिन हमारे ये भाषा हिन्दी और भोजपुरी ये दोनों भाषा हमारा बहुत अच्छी भाषा है और कभी भी हम लोग ये भाषा के इस्तेमाल करते हैं और बोलते भी हैं और सुंदर भी है कहीं जाते हैं तो बोलते हैं इसको गर्व महसूस करते हैं कि नहीं भाई हमारी मातृभाषा हिन्दी है हिन्दी और भोजपुरी दोनों हम लोग अच्छे ढंग से बात करते हैं सुंदर भाषा है हमारी